हाँ बात कर रहा हूँ बताइये

ऐसा तो नहीं है सारा वेट तो वजन तो पूरा ही रहता है उसमें

नहीं तो जब मैं आपको जी जब मैं आपको दे कर आया था तभी तो उठा कर आप ही ले गये थे तब नहीं पता लगी

नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे तो जितने भी सिलेंडर है सबका जो वजन है वह एक्यूरेट होता है पूरा होता है नहीं अगर मैं मैं चेक भी कर लेता हूँ मान लीजिए है न तो अब मैं कैसे बता पाऊँगा क्योंकि आपने तो कल लगा लिया सिलेंडर हाँ नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता हम लोगों का सिलेंडर डायरेक्ट है न कंपनी से आता है और बीच में हम लोग कम ज़्यादा कुछ ऐसा उसमें से फ्रॉड नहीं करते बाकी आप कहोगे तो मैं एक बार देख लूंगा लेकिन मैं उसको आप मतलब बता नहीं पाऊंगा के मैं आपको चेंज मतलब बदलूंगा या नहीं

नहीं ऐसा नहीं है आपको मैं देखने आ जाऊँगा लेकिन मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि आप उसको लगा चुके हो सिलेंडर को है न मैं एक बार देख लेता हूँ और आगे भी मतलब आप उसको चेक किया था जब मैंने दिया था

चलो ठीक है आप एक काम करना अभी आपने उसको यूज़ मतलब इस्तेमाल तो नहीं किया है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है चलो मैं देखता हूँ लेकिन उसकी सील सील आपने कैसी टूटी हुई कैसी थी मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं टूटी हुई सील थी हाँ हाँ हाँ अच्छा तो आपने उसको निकाल दिया है या अभी लगा हुआ है

उसी में लगी हुई है तो फिर यह कैसे पता लगेगा के सील टूटी हुई थी

चलो मैं देखता हूँ एक बार है ना मैं शाम को आता हूँ आपके पास है न ठीक है